हैलो बस ठीक यरा तू सनाऽ किश निं यरा बैठे दा सुत्ते दा गेम खेल्ला करना कुत्थें जाना जखैनी पार्क जंदे आं मौसम बी शैल ऐ अज्ज कु'न्नै कु'न्नै जाना भी तां ठीक ऐ कैलूं नेह् जाना में बेह्ला गै यरो आं भी कोई दस्स जारां बारां तैलूं तगर में फुलके बनाई लैन्नां खाई लैन्नां न्हाई लैना उट्ठे दा निं ऐ बेडै उप्परा ना यरा ऐहीं कुत्थें ऐहीं में उट्ठना न्हौना धोना ब्रुश करना कोई भी कुदै कुदै नाश्ता चल होर कुदै चली जन्ने आं न्हौगे ते अपना कच्छा तौलिया लेइयै जन्ने आं घरा ओह् कोई चक्कर निं ऐ साबन में लाना निं ऐ कल्ल में साबन लाइयै न्हाता हा अज्ज लाना निं ऐ ते एह्दे कन्नै पानी गंदा होई जंदा पार्क च गै जाना यरो नेईं तां उत्थें जन्ने आं यरो पांडु मंदर पार्क जेह्का उत्थें लोग बी बड़े आए दे होंदे आं मत्था टेकी औगे आंदी बारी उनेंगी केह् पता असें जाना हा अंऊ ते तू गै जन्ने आं चक्कर लाइयै आई जाह्गे आं ठीक ऐ भी अद्धे घैंटे धोड़ी आ भी में बी त्यार होई लैन्ना खरी